یوگا کرنے کے بعد ہمیں درج ذیل فائدے حاصل ہوئے ہیں جس میں سے پہلا بہتر جسمانی صحت ہے یوگا کرنے سے ہمیں ہمارے جسم مضبوط اور لچکدار ہو جاتا ہے اور مختلف بیماریوں سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے دوسرا ذہنی سکون یوگا کی مشق دماغ کو سکون فراہم کرتی ہے اور تناؤ کم کرتی ہے تیسرا بہتر نیند یوگا کرنے سے نیند کا معیار بہتر ہو جاتا ہے اور بےخوابی میں کمی آتی ہے زیادہ تواہنی یوگا سے جسم میں توانائی بڑھتی ہے اور آپ زیادہ متحرک محسوس کرتے ہیں بہتر توازن یوگا کرنے سے آپ کا توازن اور جسمانی ہم آہنگی بہتر ہوتی ہے یہ فائدے ہماری روزمرہ زندگی میں نمایاں بہتری لا سکتی ہے